आंनि बिमाया लेखा फरायनाय समाव लोमजादोंमोन लोमजानाय समाव आं एसे लेखाखौ खम खम खालामनानै बे बिमाखौ हेल्प खालामबाय थादोंमोन आरो एसे गासान्दि